मेरा नां शुभलता ऐ मेरी उम्र पंजाह् साल ऐ मैं तुसेंगी साम्बे दे मौसम दे बारे च सनाना चाहन्नी आं कि किन्नी गर्मी हुंदी ऐ ते किन्नी सर्दी हुंदी ऐ एह् ओह्दी वजह कन्नै होंदा ऐ कि अस्स जेह्ड़े स्हाड़े दरख्त कटाई उड़दे नै ते उदी वजह कन्नै बर्खा घट्ट हुंदी उदी वजह कन्नै बर्खा घट्ट होने दे कारण गै एह् जेह्ड़ी गर्मी ज्यादा बददी ऐ सर्दी सर्दी ज्यादा बददी ऐ ते एह् जेकर बूहटे लग्गे दे रौह्न जां लोक ज्यादा लगांदे रौह्न ते फिर एह् मौसम गी फर्क पौंदा ऐ इस्स बारी गै तुस दिक्खो किन्नी सर्दी पेई ऐ बर्खा ते पेई नी ऐ अगर बर्खा पौंदी ते सर्दी घट्ट होनी ही अगर बर्खा नेईं पवै ते सर्दी बड़ी ज्यादा होंदी ऐ कल दिक्खो हां बर्खा पेई ते किन्नी हैन पेई ऐ उदी वजह कन्नै थोह्ड़ी जेई ठंड सर्दी होई गेई ऐ ते एह् जियां मतलब बर्खा नेई पौंदी ते गर्मी इन्नी ज्यादा हुंदी ऐ कि अस बर्दाश्त नेई करी सकने क्योंकि एह् बरर्दाश्त तां नी हुंदी की एह् लोकें ए सी लाए दे हुंदे कूलर लाए दे हुंदे पक्खे लग्गे दे हुंदे सुखम लोग बनी गेदे पैहले जदूं सनांदे हे कि अस्स निक्के निक्के हुंदे हे ते असें केह् करना इयां बच्चें सारें कट्ठे होइये एकता होंदी ही आपूं बिच्चे प्यार हुंदा हा एक्क झुंड बनाइये ते बड्डे बड्डे दरक्खत हुंदे हे ते उंदे थल्लै बैठना ते दिन कड्ढी उड़ना फिर जेल्लै तरकालां पौनियां फिर बी कट्ठे होना ते इक जने दे घर बौह्ना जे कुसा दे घर पक्खा होना तां बड़े खुश होना भला उंदे घर अस्स पक्खे थल्ले बैठे दे आं नो दा बज्जी जाने उत्थै गल्लां करनियां रूट्टियां शुट्टियां खानियां फिर सौना मौसम मगर अज्ज कल्ल इन्नी गर्मी ऐ इन्नी गर्मी पौआ दी की बर्खा गै नी होंदी ते गर्मी ते पौनी गै फसलां नी होंदियां ते लोग भुक्खे मरदे फिर ओह्दी वजह कन्नै महंगेयाई होई जंदी ते जेदी वजह कन्नै गरीब भुक्खा मरदा अमीरा गी कोई फर्क नी पौंदा जे पैहले इन्नियां बरखां होंदियां हा जे हाड़ आंदे इन्ने हाड़ आंदे हे कि हाड़ें च पानी दा पता नेईं लग्गदा कि एह् कुद्धरै गी जा दा ग्राएं बिच्च पानी बड़ी जंदा हा इन्ने इन्ने ज्यादा हाड़ आंदे हे एक्क बारी स्हाढ़ै मैं विजयपुर दी गल्ल सना नी आं कि पुल टुट्टी गेआ हाड़ आया इन्ना पुल टुट्टी हाड़ आया कि पुल टुट्टी गेआ अस्स दिक्खन गे मगर विजयपुर च इन्ना पानी होई गेआ कि ओह्दा पता नी लग्गा की रोड कुद्धर ऐ केईं दुकानां रूढ़ी गेइयां एह्दी बर्खा नेईं होने दे कारण इन्नी गर्मी पौआ दी ऐ ते जेकर बर्खा होंदी रवै ते सर्दी बी पेई जानी एह् जेह्ड़ा फसल बी शैल होई जानी ठीक ठाक होई जानी फसल ते साह्नू कोई उदी कनक दी बी कमी नेई आनी ऐ जेकर बरखा अच्छी पौंदी रेई ऐ ते जेकर नेई पेई ते फिर बड़ा मुश्कल होई जाना अस्स ते चलो महंगेयाई आह्ला बी महंगेयाई दा बी दिक्खयै आटा दाना जो बी लेइये खाई सकगे मगर पशुएं दा बड़ा मुश्कल हुंदा ऐ उनेंगी बचौरें गी कियां इस टाइम इस्स बेल्ले जेह्ड़ा जारां रपे किलो भो बिका दा ते इन्नी मतलब बर्खा दा नुक्सान हुंदा पाई नेई होई बर्खा अगर बर्खा होई गेई ते

सर्दी बी हो मतलब ज्यादा हुंदी ऐ दऊं त्रऊं सालें दे दिक्खा दे तुस सर्दी किन्नी ज्यादा होंदी ऐ एह्दी वजह कन्नै पक्षी मरा दे क्योंकि सर्दी बड़ी ज्यादा हुंदी पक्षी मरी जंदे ते उदी गर्मी दी वजह कन्नै पक्षी मरी जंदे क्योंकि उनेंगी गर्मी बड़ी ज्यादा हुंदी ते पानी नी लभदा फेर ओह् मरी जंदे ते गर्मी स्हाढ़े मतलब मैं तुहेंगी साम्बे दा मौसम दे बारे च सना नी आं अग्गे बाकी दा हन्नी पता ऐ कि किस स्हाब दी गर्मी पौंदी ऐ